सिगां जों एलपि स्कुलाव हाबजेनब्ला जों ज'नाय जायगाफ्रानो गैयामोन बेखौ जों धाहा न'निफ्राइनो जोङो धाराबो धारा नायबा बस्थाफोरखौ लांनानैसो जोङो फरायनो थांनो गोनां जायोमोन मास्टरफ्राबो सिगांनि मास्टरफ्रा ला माबायावसो जोंखौ रोङाब्ला बुयोमोन बाह मोजांहै फोरोङोमोन नाथाय दानि दानि जुगाव बेबायदि मास्टरफ्रा गथ'फोरखौ बुनो हाया मानो होमब्ला गथ'फोरा गथ'फोरखौ बुनाय बुनो बुनो थाङोबा जोंहा आयेननि फारसे जोंहा दन्द' माबा जाना फैयो दन्द'नि जाना फैयो आरो सिगांनि दिनाव जेबादि लेखा ओंखारोमोन बियो थख' थख'मोन नाथाय दानिफोरा बुहुत माबाद्राय सल' बायदिसो मोनसे बिजाबाव सल' बायदिसो बे सल' सल' बायदिखो जोङो फरायनानै जोङो बेनिफ्राय खिसुमान कुइशनफोरखौसो दिहुन्नानै जों एनसारफोरखो होनो गोनां जायो दानि जु दानि जोह दानि नैबे जुगाव नाथाय बे गथ'फोरा बे गथ'फोरनि सिगांनि दिनाव बेबादि सरकारनि जेबो माबा मोनामोन फैसा ह'हाय मोनामोन नाथाय सिगांनि दिनावहा स्कुलफोरा इस स्कुलफोराव बे गामिनि गामि गामियारिनि मानसिफोरा लाय माबायोमोन मास्टरफोरखौ एसे गोरोंफोरखौ लायनानै लायनानै फोरोंहोफैयोमोन आरो बिबान बानलायलाइनानै लायनो मास्टरफोरखो लिंना लायोमोननो मान खालामनानै आरो बिनि बिनि माबायाव बिनि बि बिनि बिफ' बिनि होनो गोनां जि मान होनो गोनां बिफोरखो आसु मसुनाव जि माय मोनो बेफोर मायफोरखो होयोमोन खालि मसनाव जि माय मोनो इफोरखोसो होनानै धरमा बायदि होनानै लाखियोमोन खिन्थु दानिया बेबादि बेबादि नंलिया दानिया सरकारनिफ्राय बोसोराव बो बोसोराव जुदि स्कुलाव फरायसाफोरनि अनजिमाखौ नायनानै बबेबा स्कुलाव दस हाजार बबेबा स्कुला फसिस हाजार बेबादि अनुदान मोनो बेफोरखौ अनसुंथाइ मोनो बे अनसुंथाइफोरखौ बाहायनो थाखाय जोंनो जोह दानि फरायसालिफोराव हरखा जोबो बहा बहा मा बाहायनांगो बेखौ हरखा जोबो आरो दानि सिगांनि दिनाव बे ट्रेनिंफोरा गैयामोन दानि जुगाव खिन्थु ट्रेनिं ट्रेनिं लाहोयो ट्रेनिं लानाय मानि जों बेखौनो साननांगोनदि माबादि फराफारिखो जोङो आवगायलांनो हागोन बेखौ गोसोखांनाय बेबादि जोङो सानना लानांगोन मानो होमब्ला स्कुल जोबनाय लोगो लोगोनो बेफोर माबाफोरखौ बावगार जोबो माबादि फोरोंनांगो दा बे एनसिइआरटि माबा एपएलएन बेबायदि बहुत गथ'फोरनो आरो बिजाब माबानि फुट्स बिजाब बाख्रिनि थाखाइ होह बिजाबफोरबो हरो बे बिजाब बिजाब बाख्रिखौ गथ'फोरनो सल' बायदि रोखोमनि बिजाबफोरखौ हरो बेबायदिनो दानि दानि जुगाव आरो सिगांना एसामिस मेडियामल'सोमोन बर' मेडियामबो गैयामोन दायो बर' मेडियाम एसामिस मेडियाम आरो इंलिस हिन्दी बङालि बेबायसां मेडियाम आरो प्राइभेट स्कुलफ्राबो ओंखारबाय आरो बिबादिनो दानि दानि सिगांनिजों दानिजों बेबायदिनो गोरोबलाइया नाथाय बे सिगांनि बाय सिगां जे बायसा सोलोंथाइ मोनोमोन दानि सिगांनि मानसिफ्रा थाखो क्लास फाइफ मोननाय लोगो लोगोनो थाखोब्रै मोनबानो हानि हिसाबफोरखौबो रोंखा जोबोमोन किन्थु दानि मानसिफ्रा बिए एम ए पास जाबाबो बिए एम ए फरायबाबो हानि हिसाबखौनो रोङा बेबादियाव बे सिगांनि जिबाइथा जिबायदि सोलोंथाइ बा हिक्षा दानि जुगाव जदिअबो एसे माबायो अब्लाबो एसे गोदोनि बायदि दानि माबाया मिलायलाइया आरो